हाँ मैं रेलगाड़ी का वर्णन कर सकती हूँ रेलगाड़ी यह बहुत से पहियों पर काम करती है इसमें बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं हज़ारों की संख्या में एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं रेलगाड़ी में सीटें होती हैं बर्थ होती है सोने के लिए इंजन होता है और रेलगाड़ी में बहुत सारा शोर होता है पटरियाँ होती हैं और इसमें जो है बीच बीच में जो लोग है स्नैक्स आइटम लेकर आते हैं पानी चाय यह सभी लेकर आते हैं रेलगाड़ी में जो लोकल लोगों के लिए जो बिना रिजर्वेशन जाते हैं उनका अलग कोच होता है रिजर्वेशन वालों का अलग कोच होता है ए सी के लिए अलग कोच होता है ए सी में भी तीन तरह की ए सी होती है जिसमें आप स्लिपर्स भी होता है और टू टायर भी और थ्री टायर ए सीज़ भी होती है और हाँ मैंने ट्रे ट्रेन से ट्रैवल किया है बहुत पास का भी ट्रैवल किया और बहुत दूर का भी ट्रैवल किया बहुत दूर का ट्रैवल किया जब मैं अपनी नानी के घर जाती हूँ तब मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करती हूँ ट्रेन की एक बात है की ट्रेन में अगर आप ट्रैवल को तो आपको बिल्कुल एक घर जैसा माहौल लगेगा और इसमें शौचालय की भी सुविधा होती है इसके बाद क्या ट्रेन आपको कहीं पर भी जो ले जाती कम समय में जल्दी से जल्दी पहुँचाने का काम जो है ट्रेन करती है और ट्रेन का जो टिकट है वह भी ज़्यादा नहीं होता है ट्रेन का जो टिकट है वह भी बहुत ही एक रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाता है और मैं जाती हूँ अपने ननिहाल जाती हूँ जो कि मेरे जोधपुर से वहाँ का छः सौ किलोमीटर दूर है मैं एम पी जाती हूँ और मुझे ट्रेल रेल की यात्रा करना बहुत ही पसंद है और क्योंकि इसमें सोने के लिए बर्थ मिल जाती है बैठने के लिए अच्छे से सीट मिल जाती स्नेक्स मिल जाता है ट्रेन का अगर कहीं स्टेशन पर रुकती है तो आप नीचे उतर कर उसे वहाँ से कुछ ख़रीद भी सकते हो तो हाँ रेल की यात्रा बहुत अच्छी और मैंने बहुत बार की है